اردو ریاست میں تعلیمی زبان میں اردو زبان کا رول بہت ہوتا ہے اور یہ زبان ادا بھی کرتا ہے کرتی ہے اور ہماری ریاست میں اردو زبان ایک اہم رول ادا کرتی ہے اور کر رہی ہے یہ اراضی کی دوسری آدھیکاری زبان ہے اور تعلیمی نظام میں اور دیہیاتی میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور یہاں ہی نہیں اسکول وغیرہ بھی میں بھی اردو زبان کا استعمال ہوتا ہے کالز وغیرہ میں بھی ہوتا ہے اور یہ اردو زبان ایک بہار کا حصہ نہیں ہر جگہ اس اردو زبان کا استعمال ہوتا ہے یہ ایک خط لکھنے میں اردو زبان کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو اور یہ مسلم کے لیے نہیں تاکہ مسلم کے لیے ہی نہیں ہر انسان کو اردو بہت اچھا لگتا ہے انہیں لوگ شوق سے پڑھتے ہیں اور انہیں پڑھ کر لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے اور لوگوں انہیں پڑھ کر بہت خوش ہوتے ہیں وہ یہ اردو زبان ایک مسلم کے لیے نہیں ہر لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے